ड्राइंगियूं ठाहिण जे लाइ ॿार जी उमिरि चारि खां पंज साल शुरू करण लाइ हुजे सही उमिरि उहा आहे ऐं मुहिंजो पोटो ई एॾो वॾो आहे जो सॼो ॾींहुं हिन खे ड्राइंग ठाहिणी वणंदी आहे कॾहिं रेलगाॾियूं पियो कॾहिं फलनि जा चित्र ठाहींदो सूफ थियो अंब थियो केलो थियो कॾहिं जानवरनि जा बि ठाहींदो आहे जीअं मछली थी पाणीअ में तैरे पई घर ठाईंदो ॾाढा सुठा सुठा चित्र ठाहींदो आहे